ہاں اردو جو ہے سے بولنا چاہیے ہندوستان میں اردو کا پرچلن اب کم ہو چکا ہے اسی لیے کہ اردو میں گانا بھی اچھا لگتا ہے اردو میں قوالی بھی ہوتا ہے شعر بھی کہا جاتا ہے تو اردو جو ہے سے آدمی کو ہر انسان آدمی کو بولنا چاہیے اردو شبد کو ختم نہیں کرنا چاہیے اردو کو بڑھانا چاہیے سرکار کو میں نے اپیل کر رہا ہوں کہ اردو بھاشا کو بولنا چاہیے اردو جو ہے سے ہر چیز میں اردو کا لنگیج ہوتا ہے مان لیا کہ کوئی پڑھتا ہے کوئی مان لیا کہ جلسہ ولسہ میں بھی اردو بولتا ہے اچھا لگتا ہے اور سارے آدمی بھی سمجھتا بھی ہے اردو میں گانا بھی ہوتا ہے ہر طرح کا اردو میں بولا جاتا ہے اردو سب جو ہے سے ایک دم بولنا چاہیے آدمی کو اردو سب جو ہے سے مان لیا کہ ہر انسان آدمی کو کوئی بھی قوم کو کچھ نہ کچھ جانکاری رہنا چاہیے تاکہ اردو میں ہر ایک جگہ بہت جگہ چیز لکھا رہتا ہے جس کو اردو نہیں آتا ہے وہ کوئی بھائی سے پوچھ دیتا ہے بھائی اس میں لکھا کیا ہوا تو اردو شبد جس کی جانکاری ہے وہ بتا دیا جاتا ہے بھیا یہ لکھا ہوا ہے تو اردو بولنا چاہیے آدمی کو سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے ہر ایک ڈھنگ سے اردو کو لوگ کو رکھنا چاہیے